मां इंद्रा नगर ऐ ब्लॉक सां ॻाल्हायां थी कल्ह मुंहिंजे घर जे ॿाहिरां किचिरे जो दॿो चोरी थी वियो आहे जंहिं करे किचिरो सॼे घर जे अंदरि फ़हिलजी वियो आहे ऐं जानवर बि अचेनि था किचिरो सड़ेनि थो जंहिं सां ॿारनि खे बीमारीअ जो भउ थी वियो आहे मां त तव्हां खां विनती कयांव थी कि मूंखे हिक नएं गुज किचिरे जो डिॿे जी डिलेवरी लाइ मोकिलो छो कि मूंखे हीअं गंद में बदबू जेकि थिए थी मूंखे हुन खां ॾाढी दिक़त थिए थी तव्हां इहो समुझो कि इहा गंद सां केॾी बीमारी थींदी आहिनि ऐं हिन गंद मों मक्खियूं मच्छर इलाही थींदा आहिनि त तव्हां जेतिरी जल्दी थी सघे मूंखे हिक नएं डिॿे जी डिलेवरी कयो मां तव्हांखे पंहिंजो पतो मोकिलियांव थी तव्हां हुन पते ते नओं डिॿे जी डिलेवरी कयो ऐं हिनखे जेतिरी जल्द थी सघो मुंहिंजे पास मोकिलियो